ہاں بولیے جی جی بولیے

ہوں جی

ویسے تو دو روم میں دو روم ملیں گے دس ہزار کے اگر جو لیں گے دو روم دس ہزار کے ہوں گے میرے پاس اگر تین روم ہے چار روم ہے آپ کو کتنا روم چاہیے دو روم چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہاں جی جی جی جی میرے پاس ایک ڈمریا گنج گلی میں ہے وہاں پر ہے تو وہ جو ہاؤس ہے وہاں پر سکون ہے آپ وہاں پر آ جائیے میرا تو ہفتے میں دو دن سنڈے کو اس کے بعد ایک جمعرات کو جی ہاں بند آفس بند رہتی ہے آپ آ جائیے منڈے کو آ جائیے ہاں کنفرم ہے آپ آئیے روم ووم دکھ لیجیے آپ اپنی طرح سے آپ کو دو روم چاہیے دو روم دیکھ لیجیے تین روم چاہیے تین روم ہیں جس طرح چاہیے اے سی بیڈ ہے اے سی بھی لگی ہے

جی جی جی جی بالکل جی جی ٹھیک ہے